आजकल मोबाइलके मतलब अइसन चलल छै कि कोइ भी मतलब मोबाइलो अच्छा होइ छै लेकिन लेकिन हम एक मोबाइल लेलिए मतलब अइसन रहै कि से मतलब चलबे नहि करै रहै ई बहुत दिक्कत होइ रहै रेडमीके मोबाइल एतना खराब होइ छै कि से मतलब नहि ओकर चार्ज टिकै रहै नहि ओकर नहि ओकर मतलब किछु हो होइ रहै नहि आगे चार्ज होइ रहै तऽ ओ मे चलबे नहि करै रहै हैन्ग करै रहै ई होइ रहै बहुत किछु मतलब ओकरामे समस्या भै गेलै रहै एकबेर तऽ अइसन बन्द भै गेलै कि खुलबे नहि करै रहै मोबाइल मोबाइले खाली अच्छो छै लेकिन बहुत खराब मोबाइल छै कोइ भी मतलब मोबाइलके देखिके तऽ ओकरा छोड़ैके ने नहि नहि छै मोबाइल तइसन छै कि देखलाके बाद खराब हो जाइ खराब रहै कि से अइसन मतलब कोइ कोइ भी मोबाइल रेडमीके तऽ आओर मोबाइल देखलाके बाद चार्जर टिकनाइ मुश्किल होइ जाइ जाइ छै